मुर्गीके बचेबाक लेल जाली लगाएल जाइ छै ओ जालीदार घर रहै छै ओहिमे मोट प्रदके जाली लगाएल लगाएल जाइ छै जे जाली भेड़िया या लौमरी या रिकुआ या जे कोनो जानवर कोनो होइ ओहिमे अटैक नहि कऽ सकैया ओकर जमीन जे छै जमीन से सीमेंटेड बनाएल जाइ छै ओकर जमीनके सीमेंट से पूरा बनाएल जाय छै आओर जाली नुमा घर बनै छै आओर ऊपर से सेहो मजबूत दियऽ पड़ै छै घर जेकि ओहिमे कोनो तरहक जानवर नहि घुसि सकए आओर नीचाँ से से सबटा सीमेंट कयल जाय छै जे नीचो से कोनो चूहा या कोनो तरहक जानवर ओकरा पर हमला नहि कऽ सकैया नहि तऽ चूहो जे छै बिल खुनिके ओहिमे हमला कऽ दै छै तऽ ओकरा सँ बचेबाक लेल ओकरा सीमेन्ट कयल जाइ छै आओर घर जे छै से सुन्दर जाली बला बनाएल जाइ छै जाली ओहिमे पचास एम एमके लगाएल जाइ छै जेकि ओहिसे मतलब ओहि जालीके केओ तोड़ि नहि सकैया कोनो जानवर ओहिमे घुसि नहि सकैया यदि जानवर ओहिमे घुसि जेतै तऽ मुर्गीके नुकसान कऽ सकैत छै ताहि दुआरे ओ जाली नुमा घर होइ छै आ ओ जाली नुमा घरमे राखल जाइ छै आओर जानवर ओहिपरमे हमला नहि करै छै नीचो सँ ओकर जमीन बनाएल जाइ छै